हय हांगा खुबशे ट्युरिस्ट येता आनी हांगा खुबश्यो जागो आसा ज्यो ट्युरिस्टांनी पळोवपाकूच जाय पयलीं म्हटल्यार सगळ्यान पयली हांगा आसात खुबशे बिचीस जशे की वेलसांव बीच बायणा बीच माजोड्डा उतोड्डा आनी आदी हांगा लोक चडशे पासयेक येतात आनी सांजे वेळार सुर्यास्त पोवपाक येतात हांगा लोक सो ट्युरिस्टांनी ही जागा ह्यो समुद्र तटा पळोवपाकूच जाय दुसरें म्हटल्यार हांगा खुबश्यो इंगंज्यो आसात जश्यो की थ्री किंग्स आसा सेंट जोजफ आसा ह्यो खूब फामाद चर्ची हांगा हांगाचे लोक जेन्ना फेस्त आसता तेन्ना एकवट येवन तें फेस्त मनयतात सगळ्यांचे घरांनी उमेद सामकी तुमकां पोवपाक मेयटा ह्या दिसांनी तशींच हांगा खुबशीं देवळांय आसा जशें की बिर्ला मंदीर जें हालींच बांदून जालां थंय खुबशें ट्युरिस्ट येतात आनी ही हें देवूळ फामाद म्हटल्यार हांगा हांगा हें हांगा मुर्त्यो आसा देवाच्यो जश्यो की शंकर पार्वती गणपती राधा कृष्णा मेन म्हटल्यार राधा कृष्णा ह्या देवळाची आकर्शक करपी अशी मुर्ती सो ट्युरिस्ट हांगा येतात आनी ह्या देवळाचो आनी मागीर आसा तें शांतादुर्गा देवूळ थंयूय तेंवूय एक फामादशें देवूळ हांगाय लोक तुमकां हांगाय ट्युरिस्टांनी येव येवपाक जाय सो नॅक्स्ट हांगा खुबशे बागूय आसात जशें की जेपनीज गार्डन हो एक फामाद बाग किद्याक म्हटल्यार हांगा वयल्या वटेन बाग आसा आनी सकयल्या वाटेन हे तट आसा समुद्र तट सो हो एक पो हो एक बेस्ट स्पोट ट्युरिस्टांक लागोन मागीर एक आनी एक आसा तो चिक्कालीम थंयूय खुबशे तुमकां पर्यटक पोवपाक मेळटले चडशे लोक हांगा सां सांजे वेळेर जॉगींग करपाक येतात आनी हांगा खुबशे अशे बसपाकूय जागे आसात चडशे लोक हांगा रेस्ट घेवपाक येतात जालें